ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے چاہئیں ایک دوسرے سے نرمی محبت اور عزت سے پیش آنا بہت ضروری ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تعلیم ہر لڑکے اور لڑکی کا حق ہے اور سب کو برابر مواقع ملنے چاہئیں عورتوں کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک کرنا چاہیے کیوںکہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے ذہنی سکون اور دماغی صحت بھی بہت اہم ہے اگر کوئی پریشانی ہو تو اس کی بات سنیں اس کا مذاق نہ اڑائیں ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں کیونکہ ہر انسان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہم ایک بار پر امن اور خوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں